اتّر پردیش میں لوگوں کے ادھر ادھر سفر کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ وجوہات افراد کی ضروریات پیشوں اور معاشرتی حالات کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں آئیے ان وجوہات کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتا ہوں کاروباری مقاصد بہت سے لوگ کاروباری معاملات کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں جیسے کہ کانفرنسز اور تجارتی سودے سرکاری اور نجی ملازمین اپنی ملازمت کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہروں یا قصبوں کا سفر کرتے ہیں بہت سے طلباء و طالبات اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف شہروں میں واقع یونیورسٹیوں اور کالس کا سفر کرتے ہیں تعلیمی امتحانات انٹرے ٹیسٹ اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے بری تعداد میں لوگ بڑے شہروں میں واقع ہسپتالوں اور کلینکس میں علاج کے لیے سفر کرتے ہیں بعض دیہی علاقوں میں ضروریات ادویات اور طبی سہولیات کی کمی ہوتی ہے جس کے باعث لوگ شہروں کا سفر کرتے ہیں خاندان اور دوستوں کی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں شرکت کی لوگ دوسرے شہروں اور قصبوں کا سفر کرتے ہیں مذہبی رسومات اور تیوہاروں میں شرکت کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے جیسے کہ کمبھ میلہ دیوالی اور عید وغیرہ اتّر پردیش میں کئی تاریخ اور سیاحتی مقام ہیں جیسے تاج محل وارانسی اور لکھنؤ جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے سفر کرتے ہیں قدرتی خوبصورتی اور پارکوں کا لطف اٹھانے کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے یہ سوال فرد کی زندگی کے طرز پیشے اور ضروریات پر منحصر ہے بعض لوگ اپنے بیشے یا شوق کے بنا پر اکثر سفر کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ صرف خاص مواقع پر ہی سفر کرتے ہیں کاروباری افراد اور سیلس پرنسز اکثر سفر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروباری مقاصد کو پورا کر سکیں اور نئے مواقع کو تلاش کر سکیں اعلیٰ تعلیم کرنے والے طلباء بھی اکثر اپنے تعلیمی اداروں اور امتحانات کے سفر کرتے ہیں سرکاری ملازمین اور افسران کو مختلف سرکاری کاموں اور میٹمنس کے لیے سفر کیا جانا پڑتا ہے عام افراد عموماً تیوہاروں چھٹیوں اور خصوصی مواقع پر سفر کرتے ہیں شادی بیاہ عقیقہ اور دیگر خاندانی تقریبات میں شرکت کے لیے بھی سفر سفر عام ہے ادھر ادھر سفر کرنے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں اور یہ انفرادی حالت پر منحصر ہے بعض لوگ اپنے پیشے اور ضروریات کی بنا پر اکثر سفر کرتے ہیں جبکہ دیگر لوگ خاص مواقع اور ضروریات کے تحت ہی سفر کرتے ہیں اتّر پردیش کی مختلف ضروریات اور مواقع کے مطابق سفر کرنا یہاں کے لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ